हमने बैडशीट मंगाई थी तो बहुत शानदार बैडशीट आई थी तो बहुत ही अच्छी रही बहुत उसका कपड़ा बहुत शौफ़्ट था हमें किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई बहुत बढ़िया कपड़ा था उनको बिछाने में बहुत ही और साफ़ करने में भी आसानी से साफ़ हो जाता उसका कलर और रंग कुछ भी नहीं गया था धन्यवाद